असांजे महाराष्ट्र राज्य में केतिरनि ई ज़ातुनि जा माण्हू रहनि था जीअं त महाराष्ट्रनि मदरासी पंजाबी सिंधी गुजराती मुसलमान हिननि सभिनी ज़ातियुनि खे पंहिंजी पंहिंजी आखाणियूं ऐं पहाका हूंदा आहिनि असांजे महाराष्ट्र राज्य में सभिनी खां वधीक हलंडड़ु ॿोली मराठी ऐं हिंदी आहे असां सिंधी माण्हू पहिरियां सिर्फ़ सिंधीअ में ॻालाईंदा हुआसीं छो त अॻिए जे टाइम में सिर्फ़ सिंधी स्कूल हूंदा हुआ पर हाणे जे वक़्त में इंग्लिश स्कूल बि अची विया आहिनि अॼुकल्ह जा ॿार इंग्लिश स्कूल में पढ़ंदा आहिनि जंहिं करे असांजा ॿार अंग्रेजीअ में असांजा ॿार सिंधी ॿोली चवणु विसिरी विया आहिनि असांजे सिंधी भाषा में केतिरा ई वॾनि जा ॾिनल पहाका आहिनि जीअं त अनु त ईमान न त माण्हू बेईमान लबे लूणक न बाबो बंदूक हलाईंदो हिन खां सवाइ ॿिया बि केतिरा ई पहाका हूंदा आहिनि